जीअं त मूंखे अलॻि अलॻि किस्मनि जूं टीकेटूं सिक्का पथर जमा करण जो शौंक़ु आहे ऐं अॼु जे दौरु में इन शौंक़ु शौंक़ु जी क़ीमत मुंहिंजी वेइ वेइ आहे बक़ायदा इन क़ीमती शयुनि जो बाज़ार लॻंदो आहे ऐं माण्हू उते सुठे क़ीमत में वठणु इंदा आहिनि ऐं मूंखे इहो करणु ॾाढो दिलि सां वणंदो आहे इहो मां पंहिंजे पप्पा खे ॾिसी सिखियो हो ऐं हाणे हिन मां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो मिलियो आहे अगरि असां इहे शयूं जमा कंदा आहियूं त इन्हनि शयुनि में असांजो इतिहासु झलिकंदो आहे ऐं हिकु यादिगिरी रहंदी आहे मां जॾहिं नंढी हूंदी हुयसि त झूना झूना पैसा नोट हिकु जॻहि ते जमा कंदी हुयसि ऐं अॼु उहे पैसा मूंखे पंहिंजे पुरानीनि याद यादिनि तरफ़ वठी हलंदा आहिनि जॾहिं बि मां ॾिसंदी आहियां